میں بیکانیر کا رہنے والا ہوں یہاں پہ ٹورسٹوں کے دیکھنے کے لیے بہت ساری جگہ ہیں جن میں کرنی ماتا کا مندر ہے جو وشو پرشدھ مندر ہے وہاں پہ چوہے پچاس طریقے سے اپنا بھرمڑ کرتے ہیں اور ایسا مانیتہ ہے کہ جہاں پلیگ اور پچاس اور بیماریاں پھیلتی ہیں وہاں کرنی ماتا کے مندر میں اس طرح کا کچھ ہوتا نہیں تو وہاں بہت سارے پریٹک آتے ہیں دوسرا بیکانیر شہر کے اندر جوناگڑھ قلعہ ہے جو رائے سنگھ نے بسایا اور وہ بہت وشال فورٹ ہے وہاں بہت سارے ٹورسٹ تمام دیس پردیس سے آتے رہتے ہیں اور بیکانیر کی جو بھیتری حصہ ہے وہاں پہ کچھ پرانے بیکانیر کے روایتیں ہیں پرانے بیکانیر کی پرانی پرانا کلچر ہے وہ لوگ دیکھنے آتے ہیں عموماً جہاں پہ پاٹا سنسکرتی ہے پاٹے پہ بیٹھ کے لوگ شام کو اتھائی کرتے ہیں وہاں پان کا بڑا کلچر ہے تو وہ بھی ٹورسٹ بہت سارے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں اور خاص طور پہ جو بیکانیر کا پرانا حصہ ہے وہاں پر جا کر ٹورسٹ پان کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بیکانیر کا اپنا ایک کلچر ہے اور وہ یہ بیکانیر کی اپنی روایت ہے